इक एह् सुआल जेह्ड़ा ऐ एह् लोकल गौरमैंट ते पोलिटिकल स्ट्रक्चर दे बारे च पुच्छेआ गेदा ऐ उधमपुर डिस्ट्रिक जेह्ड़ी ऐ जम्मू डिविजन दे अंदर गै औंदी ऐ जम्मू डिविजन च दस्स डिस्ट्रिकां औंदियां न उधमपुर उं'दे च इक ऐ होर पोलिटिकल स्ट्रक्चर जेह्ड़ा ऐ उधमपुर डिस्ट्रिक दा पैह्लें कोला मता अच्छा ऐ जदूं दी बी जे पी गौरमैंट आई दी ऐ उ'नें बड़े सारे कम्म जेह्डे ऐ लोकें दे हित च कीते दे न होर अच्छी डिवैलपमैंट होई दी ऐ रोड़ कनैक्टीविटी उं'दे गौरमैंट आए थमां होई दी ऐ है ना होर जदूं दी रोड़ कनैक्टीविटी अच्छी होई दी ऐ ते मते सारे इलाके जेह्ड़े न उधमपुर जि'ले च उ'नें गी इक मती सहायता थ्होई दी ऐ तां जे लोक जेह्ड़े न अपने ग्रां चा उट्ठियै उधमपुर आई जंदे न एजुकेशन डिपार्टमैंट दी थमां मती हारी सहायता जेह्ड़ी ऐ ग्रांऽ च रौह्ने आह्ले लोकें गी थ्होई दी ऐ और अस्पताल बी अस्पताल दी फैसीलिटी बी अच्छी मिली दी ऐ होर मते सारे लोकें गी जेह्ड़ा ऐ ओह् अच्छा स्हूलतां थ्होई दियां न उधमपुर डिस्ट्रिक च पैह्लें जेह्ड़े साढ़े डी सी डी सी हियां ओह् इंदू कंवल हियां उ'नें बी मता सारा कम्म कीते दा ऐ लग्ग लग्ग जगह् उप्पर जाइयै दौरे कीते दे न लोकें गी लोकें दी मती सारी मुश्कलें गी उं'दी मुश्कलें गी सुने दा ऐ उं'दी मदद करने आस्तै मते सारे जेह्ड़े कम्म कीते दे न और इस टाइम बी जेह्ड़े डी सी न उब्भी अच्छा कम्म करा करदे न उम्मीद ऐ कि अग्गें बी जेह्ड़े डी सी आङन ओह् लोकें दे हित च कम्म करङन ते उ'नें गी जैदा जैदा जेह्ड़ा ऐ ओह् सहायता मिलग हर इक गौरमैंट थमां जो कि अफसर नेईं होंदा ऐ ते मतलब डिपार्टमैंट च लोकें दी गल्ल निं सुनी जंदी ऐ